हैलो

अं'ऊ बमार होई दी थोह्ड़ी तां निं आंदी हां मी डेंगू होई गेदा हा मैम दस्सेआ डॉक्टरै गी ठीक होई हो होगी ते फिर आई जाहगे फ्ही छेती गै आना ऐ नेईं मैम में बक्करी दा दुद्ध निं पी सकदी हां जी मैम हां जी छेती छेती आह्गे स्कूल मैम ठीक होगे थोह्ड़े दिनें तक हां जी मैम हां जी मैम क्लॉस टीचर गी सनाया हा में फोन करियै फोन करियै सनाया हा उ'नेंगी हां जी ठीक ऐ मैम छे छेती आह्गे मैम छेती आह्गे हां जी मैम छे छेती आना इक क्क दो दिनें तक आना आई जाह्गी स्कूल हां जी हां जी मैम हां जी मैम ठीक ऐ